सामाजिक और मुद्दों पर धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा संस्कृति के ऊपर व्यवहार के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि कुछ धर्म इंसानियत सिखाते हैं तो कुछ धर्मों में लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों को महत्त्व दिया गया है कुछ धर्मों में युद्ध को प्राथमिकता दी गई हैं तो कुछ धर्म में मानवता को ही सबसे बढ़ावा दिया गया है इसलिए धर्म का मानवता या हम बोले सामाजिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है